हलो आई आर सी टी सी हेल्प लाइन जय झूलेलाल मां सुनील पारवाणी गांधीधाम मां ॻाल्हाए रहियो आहियां मूंखे उणिटीह जनवरी जो गांधीधाम खां बोंबे वञिणो आहे त मां तव्हां जी वेबसाइट ते जीअं टिकिट बुक कयां पियो त मां ॾिसी रहियो आहियां कि उनमें आई सी आई सी आई बैंक जे क्रेडिट कार्ड मां अगरि टिकिट बुक करायूं था त कुझु ऑफ़र मिली रही आहे ऐं उहा ई साॻी टिकिट अगरि मां पेटीएम ते बुक करायां पियो त उनखां वधीक ऑफ़र मिली रही आहे त जीअं क मूंखे गांधीधाम खां बोंबे वञण लाइ ॿ टिकिट वञण लाइ ऐं ॿ टिकिट वरी ॿ फ़रवरी वापसि अचण लाइ बुक कराइणी आहे त छा तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदा क हीअ टिकिट मां कंहिं मां बुक करायां त मूंखे वधीक फ़ाइदो मिलंदो जीअं कि मां आई सी आई सीअ जो क्रिडिड कार्ड वापिरां थो त उनमें मूंखे हिकु टिकिट ते सौ असी रुपया ई कटिजी मिली रहिया आहिनि मन ॿ टिकिटुनि ते टे सौ सठि रुपया मिलनि था ऐं उहा ई टिकिट मां जॾहिं पेटीएम मां बुक करायां थो त मूंखे हिकिड़ी टिकिट ते ॿ सौ ने सठि रुपए जो छूट मिली रही आहे मन कि ॿिन टिकिटनि ते पंज सौ वीह रुपया त छा तव्हां मूंखे वधीक हिनजी माहिती ॾई सघंदा क मूंखे कहिड़े कार्ड तां टिकिट बुक कराइण ते वधीक मां वधीक छूट मिलंदी छाकाणि कि मूंखे उणिटीह तारीख़ु ॿ टिकिटूं वञण लाइ खपे ऐं ॿ फ़रवरी जो ॿ टिकिटूं मूंखे वापसि मोटण लाइ बि खपे त कहिड़ो कार्ड मुंहिंजे लाइ सही रहंदो ऐं मूं वटि एच डी एफ़ सी जो क्रेडिड कार्ड बि मौजूदु आहे त तव्हां मूंखे ॼाण करण जी महिरबानी कंदा क एच डी एफ़ सी कार्ड ते छा टिकिटूं ई बुक कराइण ते छूट मिली सघंदी त मां उन हिसाब सां ई टिकिट बुक करायां ऐं अगरि मां ॿ खां वधीक टिकिट बुक करायां थो जीअं कि मुंहिंजा साथी मूंसां गॾु हलनि था पण हू पंहिंजी टिकिट पाणे बुक कनि था त अगरि आऊं सभिनीनि जी गॾु टिकिट अठ टिकिटूं थियनि थी चार वञण जी ऐं चार अचण जी ॿ मुंहिंजी ऐं मुंहिंजी घर वारी जी ऐं ॿ मुंहिंजे दोस्त ऐं मुंहिंजे दोस्त जी घरवारी जी त चार टिकिटूं मुंहिंजी वञण जी थिए थी ऐं चार टिकिटूं अचण जी थिए थी त अगरि मां अठ टिकिटूं हिकु गॾु बुक करायां थो त मूंखे छा डिस्काउंट मिली सघंदो ऐं उन सिवा बि ॿी का ऑफ़र हुजे त मूंखे ॼाण करण जी महिरबानी कंदा जय राम जी की हाणे ॿुधाईंदा क मूंखे कहिड़े कार्ड तां टिकिट बुक कराइणी खपे